ہاں میں رضاکارانہ طور پر میں اپنے علاقے میں ایک گاؤں میں گیا تھا میرا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سیلاب سے پریشان ہیں ان سے میں ملاقات کروں تو میں وہاں جانے کے بعد ان سے ملا ان سے حالات معلوم کیے اور پھر میں نے جو ہے ان کو جو ہے جہاں تک ہو سکا میں نے جو ہے مالی تعاون کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے لوگ جو ہے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے ہر ایک اپنے آپ میں پریشان نظر آ رہے تھے اور جانور تک جو ہے پریشان تھے اس علاقے میں اور رہنے کے لیے جو ہے بعضوں بعض لوگوں کے پاس مکانات نہیں تھے اور بعض کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھے اور بعض ایسے تھے جن کا پورا گھر جو ہے سیلاب میں بہہ چکا تھا اور اس وجہ سے میں لوگ جو ہے ہر ایک پریشان تھے اور میرا مقصد جو ہے یہی تھا کہ میں ان کی جا کے جو ہے مالی تعاون پیش کروں ہو سکے جہاں تک ہو سکا میں نے جو ہے مالی تعاون پیش بھی کیا اور میں نے سوچا کہ جہاں تک بن پائے گا چاہے جان تک کی نوبت پیش آئے پیش کرنی پڑے اور ان کا جو ہے ساتھ دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے پھر دیکھا میں نے کہ وہاں جو ہے عملہ موجود تھا ایک اور سبھی جو ہے اس کام میں جٹے ہوئے تھے ہر ایک نے جو ہے مالی تعاون پیش کیا اور خدمت کی لوگوں کی اور مقصد جو ہے مقصد میں ہم لوگ کامیاب ہوئے